खोन्थानोसै जोंनि न'खराव साब्रै आइ आरो आफा बिदा आरो बिनानाव आइआ जोंना गला होनाय जायो आरो आफाया बिजनेस मावनाय जायो आंनि आंनि लोगोनि सोमोन्दै आं एसे खिनथानो सान्दों आंनि लोगोनि मुङा जाबाय शंकर जों एलपि स्कुल नायैनो एलपि स्कुल निफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो फरायबोनाय आरो हाइ स्कुल आवबो बिदिनो फरायबोगासिनो दं जों बिदिनो बेलासे समाव बल गेलेनाय जायो आरो एखनब्ला बल गेलेनाय जायाबा खारनाय बारनाय गेलेनाय जायो मोनाबिलि जाबाथाय न'आव फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां आं लेखा फरायनाय जायो बिदिनो लेखा फरायनायफोराव गाव सोंलायलायनाय जायो बे हायाबा बेनाव सोंनाय बे हायाबा बेनाव सोंनाय खालामलायनाय जायो बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम लोगो जाबोदों लोगो जानानै जोङो इयुनाव मा जालांगोन गाव दासिम बुजिनो मोनाखै आरो बिदिनो मोजां मोजां जालांथों आंनिबो आरो बिनिबो जों लोगोजों लोगो सिनायनाय जानो हानांगौ सिनायि जानो नाङा बिदिनोसै लोगोजों लोगो मोजां अनलायलायनांगौ